सतनाम साखी जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा हा हा हा राजपाल फर्निचर हा हाणे त ॾाढो हाणे तव्हांखे पहिरीं त उहो सोचियो सॼे घर जो सॼो तव्हां पेकेज में असांखे ॾींदव या सिर्फ़ु तव्हांखे पलंग खपनि या डाइनिंग टेबल खपे या कुर्सियूं खपनि या हॉ हॉल जी डैकोरेशन खपे या रूम जी डैकोरेशन खपे असांजो सॼो उओ उहो असां तव्हांखे सॼो असां तव्हांखे सॼो ब्रोचर ॾेखारींदासीं हुनमें अलॻि अलॻि आहे बई रूम में डैकोरेशन केहिड़ो तव्हां पसंंदि कयो था हॉल में कहिड़ो था कयो ऐं डाइनिंग टेबल तव्हांखे खपे त चइनि वारी खपे छहनि वारी खपे अठनि वारी खपे उहो सभिनी जो सभिनी जो अलॻि अलॻि आहे असां वटि सॼो कन्सैप्ट हो तव्हांखे अलॻि अलॻि आहे तव्हांजे सॼी घर जो तव्हां साईं ॾियणु चाहियो था या सिर्फ़ु तव्हां हॉल जो ॾियणु चाहियो था उहो तव्हां जीअं असांखे चवंदव असां तव्हांखे मस्तु तप तप त पोइ तव्हांजो केसिताईं पेकेज खपे तव्हांखे पंज लख ॾह लख पंदरहां लख वीह लख असां वटि त जेसिताईं चवंदव तेसीं असां करे सघंदा आहियूं फर्निचर जो हा शाग जो उचो ईंदो आहे तव्हांखे प्लायर ऐं प्लायर ॾिस प्लायो ॾिसां कहिड़ो असां वापरींदासीं उहो समुझाईंदासीं ऐं अॼुकल्ह रंधिणे में त ऐं रंधिणे रंधिणे जो अलॻि प्रकार जो थींदो आहे उहो बि असां उहो हा उ उहो उहो बि उहो बि असां कंदा आहियूं रंधिणे खां वठी हॉल जो अ तव्हांजा सभु रूमनि जो थी वेंदो डाइनिंग टेबल थी वेंदी रंधिणे जो थी वेंदो हुन हुन खां पोइ सभु रूम बि थी वेंदा ॿाहिरियों एंट्रैंस जेको आहे उहो तव्हांजो सुंदरु नमूने थी वेंदो ॿिनि ॿिनि दरवाज़नि जो अची वेंदो हाणे तव्हांखे तव्हांखे केतिरे ताईं पेकेज करिणो आहे असां वटि अचो असांजी दुकान में अची करे असांजो ऑफिस में अची करे सभु ॾिसो हुन ई फ़ोटोग्राफी ॾिसो असां किनि किनि माण्हुनि जे घर में कयो आहे असां तव्हांखे विज़ीट कराईंदासीं हुनजे घरु वठी हलंदासीं पोइ तव्हांखे ॾेखारिंदासीं तव्हांखे कहिड़ो घर जो कहिड़ो पसंदि अचे थो कलर बि तव्हांखे चॉईस करिणो आहे ऐं प्लायवूड बि चॉइस करिणो आहे सिर्फ़ु असां तव्हां सभु चॉयस तव्हांजी आहे सिर्फ़ु असां तव्हांखे ठाहे ॾींदासीं ऐं असां बि जेक बि नार्मल चार्ज आहे असीं उहे वठंदासीं ऐं असां सभिनी खे ग्राहकनि खे सभिनी प्रकारनि जो संतोष ॾेई करे ई असां कमु कंदा आहियूं हा तव्हां असांजी दुकान ते अचो विज़िट कयो असां तव्हांखे सॼो ब्रोचर ॾेखारियूं था असांखे सॼो एलबम ठहियलु आहे उहो ॾेखारियूं था हुन खां पोइ तव्हां पसंदि कंदव त असां तव्हांखे जिनि जिनि जे घर में असां कमु कयो आहे हुते असां तव्हांखे विज़ीट कराइंदासीं उहो तव्हांखे ॾेखारींदासीं ऐं हा हा हर कंहिं प्रकार जो असां फर्निचर जो कमु कंदा आहियूं हर कंहिं प्रकार जो तव्हां बेफ़िकरि रहो तव्हां पंहिंजो घरु ॾिसी तव्हां वधीक ख़ुशि थी वेंदव भाई असांजो घरु कीअं हुयो सिर्फ़ु चार दीवारियूं हुयूं ऐं हाणे फर्निचर सां असां जो घर केॾो सुंदरु थी वियो आहे सुंदरु नमूने असां तव्हांखे ठाहे ॾींदासि हा ओके